मैं अपने स्कूल और कलेज में बहुत सारे साइंस प्रोजेक्ट पर काम किया हे लेकिन उनमें से मुझे एक बहुत मतलब बड़ा प्रोजेक्ट था मैं आप लोग को वह बताती हूँ क्या है एक बार हमारे जो सार होते हैं वह मतलब मेरे और मैं मुझे और मेरे दोस्तों को मिलाकर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए वह बोले कहे कि एक कार्बन की एक जो बंड होता है उनका जो ग्रोफ होता है उसके बारे में एक है आप प्रोजेक्ट बनाओ तो मैं बनाने लगी कार्बन के एक ग्रुप पर मतलब मेरे दोस्त वह सब मिल गए हमारे साथ मतलब हम सब मिलकर यह प्रोजेक्ट बना रहे थे तो हमने मतलब बाज़ार से जो व्हाइट सिमिर था वह लाए जो छोटे छोटे तार है वह लाए थोड़ा गु मतलब आटा वह लाए सबसे सब कुछ लाए उसके बाद हम उनको मतलब पानी में मिला कर उसे छोट माने छोटे छोटे गोला तरफ वह बना दिए त वह सूख गए तो उसमें हम मतलब क्या किए वह जो तार थे ओ सब लगा दिए वह कार्बन की जो ग्रूफ की जैसे दिखता है वैसे दिखने लगे तो वह एक बड़ा सा प्रोजेक्ट था और हमने एक अच्छी तरह से भी की थी और हमारे स्कूल में भी वह हमें इसके लिए प्रशंसा भी मिली थी